आताचें कुटूंब म्हणल्यार सामकें ल्हान आसतां पयलींचीं कुटूंब सामकी व्हडलीं आसतालीं आनी रांदचे कुडीन सामको एकदम खूब जाणां काम करतालीं आनी तेन्ना रांदचे कुडींत तांचो वेळूय बरो वतालो गजाली मारप जाताल्यो आनी जेवण रांदपूय जातालें सो ताका लागून म्हाका दिसता आताची पद्दत म्हणजे आता रांदचे कुडींत एकूच बायल आसता आनी ती दोग जाणांक रांदता पयलींच्या रांदच्या कुडींत चार जाणां तरी आसताल्यो बायलो आनी आठ जाणांक तरी रांदप जातालें सो जे खूब बरें आशिल्लें अशें म्हाका दिसता आनी तें तशेंच आसप अशेय म्हजे विचार